गाँव में तो आउरो हम लोग का रोड तो टूट गया है रोड टूटने का कोई ब बात सरकार को बताने ही वाला नहीं है यहाँ पर मीडिया माला आता नहीं है पेपर तो आता है त हम लोग तो माला पढ़ लेते हैं हम लोग का सूचना कौन बताएगा कोई बताने वाला नहीं है पूरा रोड टूटा फूटा वैसे ही पड़ा है कैसो हो आदमी गुजर रहा है उसी पर उसको कोई करने वाला नहीं है सरकार को कह कमी नहीं है यह कमी ऊपर वाले आदमी का था कि जो कि कुछ कर नहीं पाता है और और सरकार जो कर रहा है उसको वो खा रहे हैं सब हैं किसी को कितना ब्लड आता है कोई को मिलता है कुछ को कोई को नहीं हैं ना प्रधान कई क्रिया कर रहे हैं न मीडियम वाला आते हैं तो भाई गाँव वाला क्या करेंगे गाँव वाला तो मजबूरी अपना झेल रहे हैं इस्कूल इतना खुल जाता है उसका कोई जाँच पड़ताल नहीं इतना प्राइवेट इस्कूल खुल गया कि उसमें कि बच्चों को हाई लाना है त ड्रेस लाना है त किताब लाना है तुम लोग को बाहर कर देंगे तुम लोग को नहीं नाम काट देंगे घर वाला मा माता पीते अपन मजबूरी में वह सब कर रहे हैं कि भाई चलो दे दो चलो दे दो कितना फीस लगा देंगे कितना कर देंगे उ किसान को झेलना है जिसक बेटा बेटी है किस तरह दे रहे हैं कोई ओकर कोई पथवेर जाँचे पड़ताल कुछ नहीं है कि नहीं क्या हो रहा है कैसे होगा कैसे चल रहा है दुनिया जहाँ लूट रहा है तहाँ लूट रहा है आदमी किसान परेशान सबको लेकर अरे ठीक है काम तो हिसाब से होना चाहिए पढ़ाते हैं त ठीक है उसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए बस को किराना देना चाहिए लेकनों को कोई का कोई कीमती नहीं हैं कोई कोई गेहूँ बेच कर दो किसान कोई चावल बेच कर दो देना ही पड़ता है का करे इके मजबूरी बा आदमी को करना पड़ता है लैकन बच्चों के मारे आदमी परेशान है इतना इस्कूल खुल गया है कि गौसा कोई हिसाब नहीं है कहीं यहाँ कहीं उहाँ कहीं उहाँ इतना फीस इतना कापी इतना किताब कि अब अब एडमिसन लेकर अब बच्चों का होने लगा अब दो दस हजार पाँच हजार सब दो अपन नाम लिखाओ कापी किताब लो चाहे अब लड़का पढ़े आ मत पढ़े गाँव को मीडिया म सरकार को बताती नहीं है सरकार क्या करे एक दो आदमी तो है नहीं कि सरकार देखता है इतना आल इंडिया है तो सरकार करे तो क्या करे उहो तो बेचारा भी परेशान है क्या करे गाँव वाला लूट रहे हैं सब जहाँ का तहाँ आदमी किसान परेशान बारन बच्चों को लेकर बस बस आती है आठ सौ दो सात सौ दो फिर ये महिना में चल दो देना ही देना है किसानन को ऐसी इस्कूल चलती है ऐसिए पढ़ाई होती है त क्या करें हम लोग तो भाई मजबूर हैं मजबूरी करना ही पड़ता है न करेंगे भाई हाँ इ कोई नहीं देखता है कि बच्चा क्या पढ़ रहें कितना नम्बर लाते हैं इतना पैसा लगता है तो कैसे पढ़ते हैं यह नहीं देखते हैं सब खाली भेस बना बना इस्कूल में चल रहा है और अपन आराम का रोटी मिल रहा है